جی میں خاندانی لڑکی ہوں اور میرے پردادا بھی جو ہے بہت بڑے زمیں دار تھے اور جو میرے دادا ہیں وہ بھی بہت بڑے زمیں دار تھے اور میرے ابا جی جو ہیں وہ بھی بہت بڑے زمیں دار ہیں ان کا جو ہے بہت ہی زیادہ بہت بڑا اور ان کی اتنی بڑی زمینیں ہیں کھیتی وغیرہ ہوتی ہے اور جو ہے ہاں ہمارے گھروں میں آج بھی گھڑ سواری تلوار بازی تیر اندازی جیسے جیسے جو ہے چیزیں ہوتی ہیں ابھی تک جو ہے سب سے چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ ہمارا کھان جو گھرانہ ہے وہ بہت ہی خاندانی گھرانہ ہے اور اور ہمیں بچپن میں یہ مطلب ان چیزوں کو شوق ہو جاتا ہے شوق دلایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا ان سب چیزوں سے جو ہے مجھے بہت ہی امپریس ہوتی تھی بہت مجھے اچھا لگتا تھا اور جو ہے کہ بچپن میں ہمیں ہم بتایا جاتا تھا ہمارے دادا قصے کہانیاں جو ہے کہ وہ کتنے بہادر تھے وہ لوگوں کی کتنی مدد کر کیا کرتے تھے میرے ابا بھی جو آج کل جو ہے بہت غریبوں کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کو غریب جو ہے ان کو کھانے کپڑے دے رہے ہیں اسکول کے جو بچے پڑھ نہیں سکتے ان کی جو ہے ان کی تعلیم فیس ادا کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے جو کھیت وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے تو ان سے اناج وغیرہ غریبوں میں دان کرتے ہیں ان سب چیزوں کو جو کسی میں بیان کیے جاتے ہیں ہمارے دادا پردادا جس سے میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں یہ سب چیزیں جو ہیں میرے تشکیل کرتی ہیں مجھے